मेरे म्हल्लै बिच्च जेह्ड़े मेरे गोआंढी न उं'दा नांऽ ऐ जि'यां इक मेरी स्हेली गै ऐ भैन गै लगदी ऐ मतलब सोनाली ऐ बड़ा करदी मेरे कन्नै अस कट्ठे कालेज जन्ने होन्ने आं कट्ठे जेह्का किश बी खाना पीना लाना असें सारा किश कट्ठे करने होन्ने आं कट्ठे रौह्ने होन्ने आं जित्थै बी जाना होंदा कट्ठे गै जन्ने होन्ने आं सोनाली ऐ इक ताऊ न मेरे उं'दा बी नांऽ कैह्र सिंह नांऽ उं'दा मेरे चाचा न जोगिंदर सिंह फिर होर मेरी चाची होई गे सुनीता नांऽ उं'दा उं'दी इक मेरे होर चाचा न राजिंदर सिंह बड़े मेरे आंडी गोआंढी न चार पंज घर न मेरे गोआंढ़ै च इ'यां कुड़ी इक्कै कुड़ी ऐ मतलब जेह्दे कन्नै मेरा साथ ऐ ते इ'यां म्हल्लै च होर बी हैन कुड़ियां पर मेरा जैदा साथ हैन्नी ऐ कुसै कन्नै बी जैदा एह्दे कन्नै गे ऐ असीं कन्नै इ'यां रौह्नियां बी कट्ठियां ऐं शुरू दा गै जेह्का किश लैना लूना होंदा अस कट्ठे गै लैन्ने होन्ने कपड़े लैने होंदे तां बी इक्कै जेह् लैन्ने होन्ने ते कुदै जाना होऐ ते तां बी कट्ठे गै जाना कट्ठे गै औना कट्ठे गै रौह्ने होन्ने जैदा चिर पानी पूनी लैन जाना होंदा अस कट्ठे गै जन्ने होन्ने